मां ऑक्सफोड युनिवर्सिटी प्रेस में कमु कंदी आयां हिननि जो हिते ऑफिस नोएडा में आहे मुंहिंजो हिते जो कमु आहे उहो इहा ॾिसणो आहे त जेका बि असां किताबुनि में तस्वीरूं विधियूं आहिनि या असां जेका बि लेख लिखिया आइन हिननि में लेखु जेको बि लिखतो लिखियलु आहे हिन में हुन सभिनी जी असां वटि इजाज़त आहे इस्तेमालु करण जी या न आहे त मुंहिंजो ही हिकु पब्लिकेशन कंपनी आहे जेका युनिवर्सिटीज़ या उन्हनि जा जेका बि बालक थींदा आहिनि उन्हनि लाइ किताबूं ठाहे थी हिन खां पहिरियों मां हिकु ॿी पब्लिकेशन कंपनी में कमु कंदी हुअसि उते बि मुंहिंजो ये ई ये ई कमु हो चैक करण जो बट हुते मां जेका माण्हू घुमणु वेंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ मां किताबूं ठाहींदी हुअसि इहा करण खां पहिरियों मां सिंधीअ में पंहिंजो एमए कयो आहे मां हिन लाइब्रेरी साइंस जो कोर्स कयो हिकु छाकाणि त मूंखे किताबुनि सां ॾाढो लॻाव आहे त मूंखे सुठी लॻंदी आहिनि पढ़ण में ऐं उहे बट उते मूंखे को अहिड़ी न मिली नौकिरी त हिन करे मां पब्लिकेशन खे जॉइन करे वठो मूंखे इहा मुंहिंजो कमु ॾाढो सुठो लॻंदो आहे मां घणेई माण्हुनि सां ॻाल्हाए थी सघां पंहिंजे कमनि मां मां अलॻि अलॻि मुल्कनि जे लेखकनि सां या अलॻि अलॻि मुल्कनि जे माण्हुनि सां उन्हनि जो तस्वीरूं ती वठी सघां जेका हुन पंहिंजे घुमण वक़्तु खिची हुई ऐं पैंजे बुक में असां किताब में असां यूस इस्तेमालु करे था सघूं त इहा मुंहिंजो कमु ॾाढी ई सुठो आहे ऐं मां मूंखे ॾाढो वणंदो आहे